जय झूलेलाल ईअं त पालतू जानवर जाम थींदा आहिनि जीअं कुत्तो गांइ ॿिली तोता मछलियूं घोड़ो ऊट बकड़ियूं कुकड़ कछुआ जाम जाम जानवर आहिनि ऐं मूंखे इहे सभु जानवर पसंदि बि आहिनि पर मूंखे पालणु पसंदि न आहिनि छोजो अॼुकल्ह घर जाम नंढा आहिनि इन्हनि जानवरनि खे पालणु लाइ असांखे उन्हनि जे खाधे पीते जी ॼाण हुअण खपे उन जी बीमारी सीमारी जी दवा दारु जी असांखे ख़बर हुअण खपे जेके असांखे उन जी ॼाण कोन्हे ऐं उन जो घरु गंदो करणु उन्हनि जी साफ़ सफ़ाई जो ध्यानु रखणु असां इहे सभु न करे सघंदा आहियूं छाकाणि त असां हाणे हाणे सभिनीनि जो जो सिस्टम जेको आहे नौकिरी वारो थी पियो आहे सभु निकिरंदा माण्हू ॿाहिरि घर में माइयुनि वाइयुनि जो इहो कम न आहिनि जो असांखे असांजे पालतू जानवरनि खे हो संभाले सघनि त इन करे मां जनवरनि खे घर में पालणु मूंखे पसंदि न आहे हा ॿाहिरि मां उन्हनि जो वञी करे करे ईंदी आहियां वञी करे माना ॿाहिरि जानवरनि कुत्तनि खे ॿिलियूं खे खाराए ईंदी आहियां उन्हनि खे पर घर में मूंखे बिल्कुलु पसंदि न आहे कि मां पालिया हुननि खे रखिया छाकाणि त मुंहिंजी मां इन्हनि जी ज़िमेदारी पूरी न करे सघंदी आहियां हुननि खे साफ़ सफ़ाई जी हुननि जे खाधे पीते जी हुन ई बीमारी सीमारी जी मां उहो ख़्याल न रखी सघंदी आहियां इन करे मां हुननि खे पालणु पसंदि न कंदी आहियां जय झूलेलाल